जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय दा जोंनो गोबां जोंनो बेसादफोर जोंनो गोनांथि दङ नाथाय बे बेसादफोरनि गेजेरावहायबो आगोलाव सिगाङाव जोंना गोबां बेबायदिनो बनफोरजों जोङो संनानै जानो गोनां जाबोदों नाथाय आथिखालावबो जोङो बनखौ जोङो संनायाव जोङो बाहायो नाथाय दा जोंनि ओनसोलाव जौगाबोनायनि जाहोनाव मानसिनि जौगाबोनायनि जाहोनाव गोरोनथिया जौगाबोनायनि जाहोनाव दा जोंनाव दैखौबो जोङो बाल्थिंफोरजों जोङो खावनानै जोङो दैखौ जोङो बाहायनो गोनां जायोमोन नाथाय दा बेबायदिनो मोब्लिब मथर फोरनि गेजेरजों जोङो दैखौ बोखोनानै जोङो थिग समायाव जोङो बे दैखौफोरखौ जोङो नांगौबायदियै जोङो बाहायनो हायो नाथाय बै समाव जोङो बेखौ बाल्थिंफोरजों बोलो बाहायनानै जोङो दैफोरखौ खावनो जोङो गोनां जायोमोन नाथाय दा बेफोरनिफ्राय जोङो रेहायखौ जोङो मोननो हाबाय आरो जोङो बेबायदिनो अन गुन्दै माइरंनिफ्राय जोङो देनानै फिथा सावनाय सिथावफोर सावनाय दा बेफोरबायदि जोङो खामानिफोरावबो जों वालफ्राव जोङो सौनानै गायहेनजों जोङो बोलो बाहायनानै संनानै बे जाग्रा बेसादफोरखौ जोङो जानो गोनां जादोंमोन नाथाय दा आथिखालाव बे बुहुमा जौगाबोनायनि जाहोनाव बेबायदिनो मिक्सार ग्राइन्डारफ्राव होनानै जोङो बे गुन्दैफोरखौ जोङो देनानै जोङो मावनानै जानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो दै फुदुंनाय दै फुदुंनायखौबो जोङो बनफोर सावनानै जोङो दैखौ जोङो फुदुंनानै लोङोमोन नाथाय दा बेखौहायबो जोङो एलेकट्रिक केटेलफोर बाहायनानै जोङो दैखौ जोङो फुदुंनानै जोङो लोंनो हायो दा अब्ला जोङो बै समनि मुगाखौ जोङो नायोब्ला बै समखौ जोङो नायोब्ला जोङो जोबोद खस्त'यै जोङो बे खामानिफोरखौ जोङो मावनानै जोङो जानो गोनां जादोंमोन नाथाय दा बेफोरनिफ्राय जोङो जौगाबोनायजों लोगोसे रांखान्थियाव जौगाबोनायजों लोगोसे आरो गोबां मोब्लिब बेबायदिनो आइजेंफोर ओंखारबोनायनि दारै जोङो जोंनि बोलो बाहायनानै मावनानै जानायनिफ्राय जोङो दा बेखौहाय जोङो बारग'नो हाबाय